हाँ हमें एक रूम लेना है वह जिसमें हर चीज़ की सुविधा हो ए सी उसी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो क्या आप बता सकते हैं वह रूम का पैसा कितना है हम बिहार से हैं हम मुझे एक रूम लेना है हम घूमने आए हुए हैं और उसमें रूम लेना है आप उसका पैसा बता सकते हैं कितना है दो लोग हैं हाँ ठीक तो उसमें क्या क्या सुविधा है और फ़िर उसका बेड वगैरह खाना वगैरह जो होता है क्या हर चीज़ ठीक है ना बाथरूम उथरूम जो होता है पानी वगैरह हर चीज़ हर सुविधा क्या क्या है वहाँ हर चीज़ की होटेल में हाँ कोई चीज़ की दिक्कत वगैरह तो नहीं है हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो जाने में नहीं है ना कोई दिक्कत उकक्त नहीं होगा अब हम रह भी सकते हैं ना सात दिन के लिए घूमने आए हुए हैं ना तो हमको टाइम लगेगा हाँ ठीक है तो और कुछ दिक्कत उक्कत तो नहीं है ना की ओके हाँ हाँ नहीं और हाँ सामने मुझे बुकिन्ग करना है शाम तक आना है मुझे

और ठीक और दिक्कत तो नहीं ना होगा कुछ खाना वगैरह वह हर चीज़ की सुविधा है ना हर चीज़ की सुविधा है ना वहाँ हाँ हाँ हर चीज़ की सुविधा चाहिए ए सी रूम चाहिए और सब ठीक ठीक है तो ए उसका ज़्यादा ए पैसा है ना कम